अस्स अगर हैल्थकेयर फैसीलिटीज़ दी गल्ल करचै तां हेल्थ केयर फैसिलिटी उसगी असें बहुत ज्यादा शैल प्रोवाइड कीती दियां न जि'यां कि अस्स हास्पिटल जन्ने आं ते दिक्खो अज्ज कल्ल सारे साफ सफाई बहुत अच्छी ऐ हर इक कर्मचारी अपना अपना कम्म बड़े शैल तरीके कन्नै करा करदा ऐ ते डॉक्टर जियां अस्स डॉक्टर टाइम उप्पर पुज्जै करदे न डॉक्टर एह् नी ऐ के असें हास्पिटल जाना ते दो दो तिन तिन घैंटे बेही रौह्ना असें जिल्लै अस जाह्गे ते डॉक्टर अद्धी रातीं बी स्हाढ़े गित्तै मौजूद होंदे न ते दिक्खो कि जियां दूर दराज दे लोग न ओह् टाइम दे नेईं पुज्जा करदे न ते ओह् उन्दे आस्तै कि कीता कि डिस्पेंसरियां खोह्ली दियां न हर इक्क गांव बिच्च ताकि लोकें गी कोई प्राबलम नी होवे नर्स वगैरा सब किश उद्धर बैठे दे ही हुंदे न डिस्पैंसरी बिच्च बी जिल्ले अस्स उद्धर जाह्चै लोग दूर दराज ते दूर नेई पुज्जी सकदे न तां करियै उंदे गित्तै डिस्पेंसरियां खोह्ली दियां न ते नाले होर दिक्खो तुस्स कि जिल्लै कोविड आने दे बाद डाक्टर किन्ने शैल तरीके कन्नै कम्म कीते न लोकें

अच्छा कम्म कीता इनें कोविड दे बाद दिक्खो कि लोग जेह्ड़े न अज्ज कल्ल मास्क दा बड़ा रोल ऐ हर इक इंसान गी दिक्खो तां उन्नै मास्क बगैरा पाए दा ही हुंदा ऐ ते जि'यां अज्ज कल्ल मतलब कि फैसिलिटीज़ बहुत ज्यादा आई गेदियां न लोकें गी घरो घर जाइयै दवाइयां फ्री इच थ्होंदियां न हर इक चीज लोक लोकें गी जि'यां कि आयुर्वेदिक दवाइयां बी हैन जि'यां हास्पिटल कुछ लोग होंदे न गरीब होंदे न बचारे इन्ने पैसे नेई देई सकदे न ते उन्दे आस्तै डिस्पैंसरी खोह्ली दियां न जेह्ड़े निक्के निक्के लोग होंदे जेह्ड़े इलाज बगैरा नी कराई सकदे इन्ना ते उन्दे आस्तै आयुष्मान कार्ड बगैरा बने दे न अज्ज कल्ल हर इक चीज उन्दे गित्तै मतलब कि हर इक्क चीज दी फैसिलिटी अजकल अजकल किसे चीज दी बी कोई बी कमी नी ऐ जि'यां लोकें गी पैहले किन्नी किन्नी दूर जाना पौंदा हा पिच्छे बैकवर्ड एरिया दे लोक जम्मू जाना पौंदा ते रातीं जाइये उत्थै रवो फ्ही इ'नेंगी गड्डियां नी थ्होंदियां नी कुछ बी ते घर आने गी मुश्कल होंदा इस्सै गल्ला अजकल लोकें आस्तै डिस्पैंसरी उन्दे गांव बिच्च ही खोह्ल्ली दियां न ताकि उ'नेंगी बी कोई बी प्राबलम ना आवे कल्ल जिल्ले कोई बी माड़ी मुट्टी बमारी होवे ता ओह् अपने गांव बिच्च जाइयै सब कुछ दस्सी सकदे न ते नर्सां बी उत्थै हर टाइम अवेलेबल होंदियां एह् नी ऐ कि जाइयै उत्थै घैंटा घैंटा बेही रौह्ना जां कुछ जिल्लै तुस जाह्गो तां उत्थै नर्सां बैठी दियां ही होंदियां न चौह्बी घैंटे